मूंखे पंहिंजे समय सां घणो प्यार आहे समय खे बर्बादु करण मूंखे सफ़ा न वणंदो आहे छो जो जंहिंखे जेको समय बर्बादु कंदो आहे हुनखे हिकु न हिकु डींहुं समय हुनखे समय बर्बादु कंदो आहे त असांखे पंहिंजे समय खे बिल्कुलु बि बर्बादु न करणु घुरिजे त मां पंहिंजे समय खे घणी ई एहमियतु ॾींंदी आहियां त मुंहिंजो समय बर्बादु न थिए अगरि मां सोचा की मूंखे रोटी ठाइणी आहे त मां पंहिंजे दीमाग़ु में हिकु मेनेजमेंट ठाहींदी आहियां त मां वञा किचन में त वीहनि मिंट्नि जे अंदरि मां किचन खां ॿाहिरि अचां एतिरी देरि में मां एतिरो कमु करया त मां पंहिजे समय खे घणो ई महत्व ॾेयण पसंदि कंदी आहियां हुनखां सवाइ मां पंहिंजे फैमिलीअ खे पंहिंजे घरु परिवार खे समय ॾेयण पसंदि कंदी आहियां ऐं बि मुंहिंजे लाइ घणा ई एहमियत रखंदा आहिनि मुंहिंजा ॿार ऐं मुंहिंजो घर दणियूं